कपिड़ा धुअण जे लाइ असां साबुण ब्रुश ऐं पाणीअ जो इस्तेमाल कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि मौसमनि में उन खे सुकाइण जे लाइ जीअं ऊन्हारे में असां कपड़न खे उस में विझी करे घड़ी घड़ी पलटाए ईंदा आहियूं ताक़ी जल्दी सुकी वञनि ऐं सिआरे में बि असां उस ते विझी करे उन्हनि खे सुकाईंदा आहियूं ताक़ी पलटाए ईंदा आहियूं की घड़ी घड़ी की जल्दी सुकी वञनि ऐं बरिसात जे मौसम में असां उन्हानि खे हा पंखे हेठां बि सुकाईंदा आहियूं ऐं उस उहो त आहे कोन छोकी बारिश जे मौसम में तंहिं करे असां उन्हनि खे पंखे हेठां बि सुकाईंदा आहियूं ऐं हवा जे हेठि दैलान में सुकाईंदा आहियूं ऐं असां पाणी बि घटि बर्बाद कंदा आहियूं पाणी कोन बर्बाद कंदा आहियूं एॾो बि की हिकु ई पाणीअ में चारि दफ़ा कपिड़नि खे सुठी तरह निपुड़े करे ऐं धुई विझंदा आयूं कपिड़ा